पहिले बैँकमे इन्टरनेटके सुविधा नहि रहै या कम्प्यूटर किछु नहि रहै आब लेकिन सबकिछु अएलै पहिले लोक पासबुक या खाता नम्बर या अपटुडेट या किछु करबै ले जाइ रहै तऽ ओकरा सोचै पड़ै रहै कि हम बैँक जएबै आब ई सुविधा चलि अएलै यऽ आओर लोकके आधार कार्ड आओर सबकिछु मोबाइलसे जोड़ल छै पेओफोन भी बनल छै ओ घरे बैठल जाँचि लै छै कि हमरा एकाउन्टमे कतना टका छै या कतना कि लागल छै ई सबकिछु ओकरा जानकारी मिलै छै पहिले कोइ निकासी करै रहै तऽ हाथसे एक घण्टा लागै रहै निकासीमे परचीमे देखै रहै तब भरिके दै रहै आब कम्प्यूटर आबि गेलै आब ओहिके द्वारा जल्दी जल्दी सबकिछु बैँकोमे हुए लागलै पहिले बहुते दिक्कत होइ रहै कि देखै पड़ै रहै कि आब कु अथी निकासी लिए एक घण्टा लागि जाइ रहै आब सबकिछुके सुविधा दै देलकै बैँकेमे मोबाइलसे भी जुड़ि जाइ छै आओर आधासे बेसी लोक ए टी एम चलि जाइ छै आओर मोबाइलसे काम करिके लै आनै छै सबकिछुके उँ अथी मोबाइले अथी राखल रहै छै ए टी एम लैके जाइ छै बैँक अथी ए टी एम पैन कार्ड लैके जाइ छैओ पइसा निकालि अथी ए टी एम से पइसा निकासी करि लै छै बैँक जाएके ओतेक जरूरत नहि छै नहि तऽ पहिले बहुत भीड़ो लागल रहै रहै बैँकमे कि हम जएबै लिन्को फेल रहै आब ओहि सबके ओतेक दिक्कत नहि छै सबकिछुके बेबस्था बढ़िआँ भै गेलै बैँकोमे लेनोदेन बढ़िआँ होइ छै सभलोक ए टी एम से लेनदेन करै छै आओर पे फोन भी चलबै लागलैए पे फोनके माध्यमसे सबकिछु हुए लागलै पहिले नहि रहै पहिले दस पाँचो सओ टका निकालै रहै तऽ बैँक जाइ रहै बैँकमे लाइन लागल रहै रहै कि आब निकासी करबै आब लोकके कोनो चीजके जरूरतो होइ छै पेओ फोन करिके तुरन्त ई चीज लै लए छै पहिने ओ सुविधा नहि रहै आब लेकिन बहुत सुविधा भै गेलैए पे फोन भी दै देलकैए आओर कोनो चीज ए टी एम भी दै देलकै ए टी एम से निकासी करि लै छै नहि तऽ बेसी दिक्कत रहै छै हमरा इमरजेन्सी छै हम बैँक नहि जा सकलिए तऽ हइ पाँच टका दै छिअऽ ई सामान दै हम पेओफोन करि दै छिअऽ पहिले ई चीजके नहि रहै पहिले ककरो पासमे पइसो नहि रहै तऽ ओ जाइ रहै बैँकसे टका उठैके आनै रहै तब ई चीज काम करै रहै आब पइसा ओ से ओतेक नहि छै आब हमरा जखन जे चीजके जरूरत लागै छै आओर लागै छै हम तुरन्ते काम हमर मैनेज भै जाइ छै नहि तऽ आब सोचै रहिए कि हम बैँक छै हमर बहुत दूर छै मुरलीगञ्ज छै आब गाड़ी घोड़ा करबै तब ने बैँक जएबै नहि तऽ बैँक नहि जाइ रहिए बैँक जाइ रहिए पइसा उठैके ने आनै रहिए तब कोनो काम करै रहिए आब हमरा उसी से सुविधा बहुत भै गेलैए बैठले बैठल पिओफोन भी खुलि गेलै आओर चीज सारा डिटेलमे भै गेलै